गुजरात जे अंदरि जेको असांजो रण आहे जंहिं खे वाइट डेजर्ट चवंदा आहिनि उहे असांजे कच्छ में आहे हुन में सभु कुझु मिले थो तव्हांखे ऊठनि जी सवारी करिणी हुजे घोड़नि जी सवारी करिणी हुजे या तव्हांखे हुते पेराग्लाइडिंग में वञिणो हुजे त उहो सभु आहे हुनसां गॾोगॾु गुजरात में वॾे में वॾो समुंड जो किनारो आहे तव्हां ॾिसंदुव जंहिं खे कोस्टल चवंदा आहिनि एरिया उहा घणी आहे गुजरात में त लॻभॻि गुजरात में बीचिस जेके आहिनि उहे बि घणेई आहिनि जिते तव्हांखे अलॻि अलॻि हुते मिली सघनि थियूं गाॾियूं हलाइण लाइ जेके रेत में हलनि थियूं गाॾियूं पाणीअ में हलनि थियूं ऐं हुन सां गॾोगॾु तव्हांखे ॿियो बि एडवेंचर जे लाइ कुझु खपे पेराग्लाइडिंग या बलूंस में उहो सभु आहे गुजरात अॼु असांजे ट्यूरिज़्म जे हिसाब सां घणो अॻियां निकिरी चुको आहे हुनखे वधारे करण लाइ ही सभु शयूं ज़रूरी आहिनि ऐं इनकरे असांजी सरकारि हर जेके बि निजी कंपनियूं आहिनि हुन निजी कंपनियुनि खे हुते ॾियनि था लाइसंस की भई तव्हां भले इहो सभु उते लॻाए सघो था पर हुन में ख़ासि सुरक्षा जो ध्यानु रखियो वेंदो आहे जेको असांखे गुजरात में हर जॻह ते मिले थो